میرے باورچی خانے میں اس وقت مکسر اوون الیکٹرک کیتلی انڈکس چولہا الیکٹرک ہیٹر وغیرہ ہے پہلے کے دنوں میں اور آج کے وقت میں جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کھانا بنانے کے لئے لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا لکڑی جلا کر کے کھانا بناتے تھے اور مسالہ پیسنے کے لئے سل بٹے کا استعمال ہوتا تھا اسی طریقے سے اگر کھانا تیار ہوگیا ہے اس کو گرم کرنا ہے تو اس کو پھر سے لکڑی جلا کر کے کھانا گرم کرتے تھے لیکن اب ایسا دور آ گیا ہے ایسا وقت آگیا ہے کہ مسالہ پیسنا ہے تو اس کی جگہ مکسر آگیا ہے کہ جو کام دس منٹ میں ہوتا تھا اس کو ہم منٹوں میں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ایک بار کھانا تیار ہوگیا ہے اس کو دوبارہ گرم کرنا ہے تو دوبارہ آگ جلانے کی ضرورت نہیں ہے نہ گیس چولہا جلانے کی ضرورت ہے بس اوون میں آپ رکھئے دو منٹ یا تین منٹ کے اندر آپ کا کھانا بالکل گرم ہوجائے گا تو پہلے اور آج کے دور میں جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وقت زیادہ لگتا تھا اور آج کل وقت کم لگتا ہے کیونکہ ساری چیزیں الیکٹرک سے چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جلدی ہو جا رہا ہے کام